हांव स्टार्टींग उदकाक खूब भियेतालो म्हुणून म्हाका बापायन पेड्यान स्विमिंगाक घातलोलो सो थंय स्विमींग सरान आमकां श् इल्लें इल्लें करून ट्वॅन्टी डेझ कोर्स आशिल्लो तो थंय इल्लें इल्लें करून शिकयलें आनी लास्ट फाय डेझ आमकां डीप पुलान उडयतालो सो दॅट आमकां डिपानूय स्विमींग कळची म्हणून आनी थंय इल्लें इल्लें शिकून मागीर तूं आफ्टर को ए कोर्स जावन तो तूं स्विमींगाक प्रॅक्टीसेक वतालो हांव थंय करून करून स्विमींग शिकलो थंय हें करून स्विमींग शिकून मागीर थंय काॅन्फिडन्स लॅवलूय वाडलो म्हाजो स्विमींग करपाक आनी तातूनय स्ट्रोक्स बीन आसतात थोडें बॅक स्ट्रोक बीन ते मागीर बटर्फ्लाय स्विमींग आसता खूब तरेची स्विमींग मॅथड्स आसतात थंय ती तितली हांव डिपान स्विमींग शिकूंक ना इन् डिटेल सो वयल्या वयर येता स्विमींग ती गरजेची आशिल्ली न्ही सो दॅट उदकाचो भंय आशिल्लो म्हणून स्विमींग शिकलो सो दॅट तो आनी मागीर भंय नाका मागीर कितें इन्सीडंट्स बी जालो जाल्या मागीर तें बरें पडटा न्ही फाॅर हॅल्पींग समवान स्विमींग सुद्दां इफ तुका कोणाक सेव बीन करपाक जाय जाल्यार तेन्ना स्विमींग करूनूत मागीर उदकान बीन कितें जाता जाल्या सेव करपाचो कोणाकूय